भाई मिगी बी घूमने फिरने दा बड़ा मज़ा आंदा बड़ा शौंक ऐ मिगी फिरने दा अपने साथियें नाल फिरना घूमना इध्दर जाना उध्दर जाना बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते हून जियां कल परसूं दी गल्ल ऐ में अपने मामू उं'दे घर आई दियां आं ते इत्थें आई कल धाम ते भाई जिसले में उत्थें धाम खान गेई ते उत्थें जिसलै लोकें गी धाम खंदे दिक्खेआ में ते लोक बड़ा इयां तरीके नाल स्लूकां नाल धाम खा दे हे इक दुए गी पाई पाईयै खला दे हे ते ओह् मिकी तरीका बड़ा पसंद आया भाई कुतै सकून थ्होआ दिक्खियै कि अजकल बी ओह् होंदा ऐ कि नेईं भाईचारा है ऐ ते भाई मिगी बड़ा मज़ा आया इं'दे घर जाने दा ते धाम खाने दा ते भाई उ'नें बड़ा कुछ बनाए दा हा गजरेला बनाए दा हा आलू टिक्किटां ही नूडल हे डोस्सा हा चांप ही आईस क्रीम काफियां ते गोल गफ्फे भाई बड़ा कुछ लाए दा हा उनें ते रुट्टी थाह्र रुट्टी बी लाई दी ही पूड़ियां छोल्ले नान भठूरे ते राजमा चौल म्हानी ते भाई दालां शूलां हर इक चीज़ दित्ती दी हर इक चीज़ बनाई दी ते भाई मीं बड़ा मज़ा आया में अपनी नानी कन्नै गेदी ही नानी गेदे हे मेरे मामा गेदे हे मेरियां भैना गेदियां हीं ते मेरियां मासियां गेदियां हीं ते भाई मिकी बड़ा मज़ा आया उनमदे कन्ने रुट्टी खाने दा रली मिलियै असें रुट्टी खाद्धी बड़ा मज़ा आया साढ़े कन्नै उनेंई कन्नै स्हानू डिन्नर करने दा उं'दे कन्नेै इन्ने मज़ा आया कोई हिसाब ई नी ते भाई रली मिलियै रोटी खाने दा मज़ा ई बक्खरा होंदा इक ते स्कून थ्होंदा ऐ ते कन्ने दुआ साढ़े अपने परिवार नाल थोह्ड़ा टैम मिली जंदा ते कन्ने रली मिलिये रौह्ने दा